ड्रॉइंग करण महिल मां पेंसिल जो उपयोॻ वधीक कंदी आहियां छो त नंढियूं नंढियूं ग़लतियूं हुजण सां रॿड़ सां मिटाए सघंदी आहियां इन्हीअ सां मुंहिंजो अभ्यास बि थींदो आहे ऐं ड्रॉइंग बि सुठी ठहंदी आहे मां ऑनलाइन यूट्यूब ते ॾिसी अभ्यास कंदी आहियां कॾहिं कॾहिं ॿियनि जूं ड्रॉइंग ॾिसी करे मन में घणेई भाव ईंदा आहिनि ऑनलाइन घणेई में तकनीक मिली वेंदियूं आहिनि जिनि जिनि जंहिं मूं जिनि सां मुंहिंजी ड्रॉइंग सुठी ठहंदी आहे